जेब्ला आङो टु टाउजेन टुइनटिट्रि मायथाइआव बरपेटा हावलियाव डिएलएडनि इनट्रेन्स हैनो थांदोंमोन अब्ला आङो बे इनट्रेन्सआव फेल जादोंमोन एबा आङो खम मार्क मोन्नानै आङो डिएलएडआव एडिमसन लानो हायाखैमोन एबा एडमिसन मोनाखैमोन आरो आं बे समाव गोबां दुखु जादोंमोन आरो गोसोखौ ओरैबायदि गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदोंमोनदि आं गावखौनो सामलायनो हायाखैमोन आरो मा मावगोन मा खालामगोन जेब्बो थिरांथाखौनो लानो हायाखैमोन आङो बै समाव आंनि बिमा बिफा बिब' बिदा गासिबनिबो बोसोन लानो गोनां जादोंमोन बिसोर बुंदोंमोन बे बोसोराव हायासैबाबो नेक्स्त याराव लिरफिन्नानै मोजां फरायनानै मोजां लिरनानै मोजां प्रिपारेसन खालामनानै बिखौ मोजाङै लिरफिनदो आरो बेयाव पास खालामदो होमबानो नों एडमिसनखौ मोनफिनगोन होन्नानै बिसोरो आंखौ बोसोन होदोंमोन आरो आङो बिसोरनि बोसोनजोंनो गावखौ सामलायनो हादोंमोन आरो बिदिनो आङो नेक्स्ट याराव लिरफिनगोन होन्नानै थिरांथा लादोंमोन आङो फेलार जानाय समाव जोबोद दुखु मोनदोंमोन अब्लाबो नाथाइ न'खरनि सुबुंफोरनि बोसोन एबा गियान मोन्नानै बिसोरनि थिन्नायाव आङो नेक्स्ट याराव लिरफिन्नो थिरांथा लानानै थाबाय आरो आङो बेखौ लिरफिनगोन होन्नानै सान्नानै लाबाय